साइकेल नांगौमोनलै आंनो औ साइकेल दं दा मा मा साइकेल दं

लेडिसखौ नांगौमोन कालारआ बा मा मा दं खालारआ औ ए रेडखौ नांगौमोन

लांनायाथ' लायनायाथ' मिथिथ'वा बेसे बेसेनि दङ

सय हाजारसोनिखौ नांगौमोन ओहो मिथिथ'वा आं लायनाय जाबा खबर हरगोन आंनोनो नांगौमोन

खिन्थाहरबानो जाबाय उनावहाय सफैबा टाइमआथ' बिदिनो दसथा दसथासोफ्राव थांनाय जागोन

लायोबा औ दे बाखि लाबोआ लायोबा खबर हरगोन आं औ दे लांफाखागोन औ दे होनबा थाथ' औ